सब तूं थमां पैह्ला आई गेआ दस फ्ही उसदे बाद इक नंबर ओंदा बीह् इक ओंदा त्रीह् इक ओंदा चाली इक ओंदा पंजाह् इक ओंदा सठ्ठ